ہاں سر میں نے اولا بُک کیا تھا جو اُس کو یہاں پر نہیں آنا ہے اب صدر چوک پہ مت آئیے گا میزادی پورہ مجھے آنا آ گیا ہوں وہاں سے مجھے ڈراپ کرنا ہے آپ کو جی مجھے یہاں سے ڈراپ کر لیجئے گا میزادی پورہ سے اب میزادی پورہ آ جائیں تو اچھا رہے گا جی جی نہیں نہیں میں صدر چوک پہ نہیں ہوں میں اِس وقت میزادی پورہ آ گیا ہوں وہاں سے آکے مجھے آ کے ڈراپ کر لیجیے میں نے ہاں اِسی لئے میں کال کیا کہ مقام تبدیل کرا دوں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی وہاں پہ آ کر جی جی اِسی مقام پہ آ جائیے میزادی پورہ مین چوک پہ ٹھیک ہے اللہ حافظ